सोनभद्र जिले में मुख्य मनोरंजक गतिविधियाँ और मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प हैं जैसे पार्क हो गए चिल्का झील लेक पार्क लेक है जहाँ लोग शाम को सुबह में दोपहर में कभी भी जा सकते हैं जाकर अपना मन हल्का कर सकते है शुद्ध वायु प्राप्त कर सकते क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधें लगाए गए हैं और झील भी है खेल सुविधा ये है कि हमारे यहाँ मनोरंजन केन्द्र है वहाँ पे सारी सुविधाएँ प्राप्त करवाई गई हैं वैसे खेल की सारे चीजों को वहाँ पे रखा गया है और हमारे यहाँ थिएटर्स भी हैं जैसे राज पिक्चर पैलेस एम सी एम जलसा ये सब जहाँ हम मूवी देखने जाते हैं हमारे यहाँ बगीचे भी बहुत ढेर सारे हैं जैसे आम के बगीचे सेब के बगीचे अंगूर के बगीचे और हमारे यहाँ मंदिर है जहाँ लोग शाम को सुबह में आ जा सकते हैं कहीं किसी से इन सारी चीजों में कोई भी शुल्क नहीं लिया जा सकता है यहाँ लोग जब मन आ सकते हैं जब मन जा सकते हैं निधारित समय पर